दिक्खो साढ़े ताईं अस रौह्नदे जम्मू कश्मीर च साढ़े कश्मीरी शाल पश्मीना शाल एह् बिदेशें धोड़ी फेमस ऐ बड़ा फेमस ऐ एह् शाल पर साढ़े ताईं इ'यां कढ़ाई कढ़ूई अस साढ़े लोक घट्ट गै सींदे न जम्मू दे लोक जेह्के अस डोगरे घट्ट गै सींदे न इ'नें साढ़ी एह् ऐ साढ़ी दादियां चाचियां ताइयां एह् साढ़ियां ओह् बुनदियां न जराबां बुनदियां न गुलबंद बुनदियां न एह् चीजां बड़ियां बुनदियां रौह्नदियां न कोई जराबां बुनी देऊड़दियां स्वैटरां बुनी देऊड़दियां एह् नेइयां चीजां तां इन्है बुनदियां रोह्नदियां न मैं बड़ी बारी दिक्खे दा अपनी दादिये कि हां भाई जराबां बुनी देऊड़दियां हुन पिछले साल मिकी मेरी चाची नै जराबां बुनी दितियां ओह् में इक अपनी सहेलियै दित्ती ही ते इक में नुआढ़ी भैने अपनी भैने दित्ती ही दित्तियां उ'नें ओह् बी खुश होइयां उंदे पैरें बी इयां नाप नूप लेइयै दिक्खेआ इयां शैल इयां उप्पर इयां मोर नेहा बनाऊड़ेदा होंदा एह् मड़ी एह् नेह डिजाईन साढ़े ताईं नै चलदे रौह्नदे न और बी बथेरे लोकें इयां बथेरी बथेरियां होंदियां न गल्लां ओह् साढ़े ताईं नेहा ज्यादातर 'इयै लोक बुनदे न ते कश्मीरी बिच तां इ'यां में गेआ इक बारी कश्मीर में दिक्खेआ तां इ'यां शाल शूल बड़े शैल सूती कपड़ा होंदा इ'यां इक कोई रिंग होंदी निं रिंगे बिच्चा तां शाल पूरा निकली जंदा पूरा पूरा शाल इक रिंग बिच्चा निकली जंदा इ'यां मतलब कि इन्ना दिक्खने ते शैल इ'यां गर्म भखदा शैल पता निं कैह्दे शाल पश्मीना शाल बनाए दा होंदा उ'नें